वैसे तो काफ़ी योजनाएँ गोवर्मेंट की हैं जिससे अधिकांश लोग लाभान्वित किसी न किसी प्रकार से होते हैं चाहे वो व्यक्ति हो स्वयं हो या उसके परिवार का हो अब जैसे वर्तमान में एक काफ़ी योजना काफ़ी एक बहुत अच्छी योजना अभी मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की है जो सरकारी योजनाएँ जैसे लाडली बहना इससे आपके परिवार के जो बहन लेडी हैं शादी शुदा लेडी हैं उनके लिए ये एक अच्छी योजना मानी जा रही है और इसमें अधिकांश कोई हर परिवार लगभग किसी न किसी परिवार के कहीं ना कहीं कोई एक ना एक लेडिज स्त्री परिवार की उसमें लाभान्वित हो रही है ऐसे ही काफ़ी और योजना हैं जैसे किसान सम्बंधन योजना किसानों के लिए भी एक योजना है किसान मित्र योजना हैं जिनसे काफ़ी किसान लागू हो रहे हैं और हर परिवार चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है तो उसका परिवार कहीं न कहीं कृषि से जुड़ा होता है इस प्रकार से यह कहा जाए कि किसान की योजनाओं से हिंदी में कहीं न कहीं मेरा मैं और मेरा परिवार से लाभान्वित हुआ है तो जे अतिशोक्ति नहीं होगी क्योंकि परिवार जब लाभान्वित होता है तो उस परवार के व्यक्ति भी स्वयं लाभान्वित होते हैं